हेलो ओय हेल' सार औ जोंना नै ओरैबादि गामियाव एसे उसबिदा जाबायना अखायाबो हागासिनो मैया मोना दाखलिनिफ्रायनो दै बाना जाजोबबाय लोमबाय आमफ्राय फ्रबलेम जोङो जों बै थिंजाय बालाबारि थिंजायनि सरायखेला बालाबारि थिंजाय माबा दाव अमा गासिबो जि जोम बोहैलांजोबबाय जायगाफोराबो लेट्रा जाजोबबाय ओंखायनो एसे राहा मोन औ राहा मोनगोन नामा जायगा थानोबो जि जारला जा बेखायनो

खोम कमप्लेन खौथ' होबाय मोन खिनथानाया ओमफ्राय बिसोरो जेबो माबाथ'आखै आरो दा खालामनो हाथ'आखै दा जोङो ज' जानानै औ दा रिलिफफोर थानांगोन नामा दा औ

औ दे दे

औ औ औ औ दे जारला जाथारदों बि ओं

औ औ दे लिरना हैबानो जागोन ना सार ना थारला माबा जोब्बाय गिसि जाजोबबाय जि जोम गासिबो बिसिना थिसिना लोमजोबबाय अखा हागासिनो ना दाखलिनिफ्रायनो बिदि जानानै दं जि जोम मानसियाथ' गोमाथ'आसै सार दा ओरैनो जोङो ज' ज' जानानै दं आरो बिमा जों ज' ज'यै एलाय गासिबो मानसिफोर दं बुरजाथार गामिनि ज' जानानै दं आरो बुरै आबै आबौ गासिबो दंजोबो गिसि जाजोब नवाव हानाय थाहै नांगोन सो सार जों महाय थाबावनो जायगायानो उनदुनो हनै जियानो गिसि जाजोबबाय दावबो दं मोन मायरं दैरं गासिबो सिजोबबाय जि जोम लोमजोबबाय जारला जानानै दङ दा ओमखौनो सार आ एसे राहा लामारदो औ औ औ औ

औ

औ दे सार दे बिखौनो ना एसे माबा हरदो खबर लाथार जों जि जारला जानानै दं दा ओं बेखौनो दे ओं औ